म्हज्या पयले सावन पेंटींग आनी स्कल्पचर्स म्हाका पोयलेश टॅक्स्टायल्स ते ते म्हण डिफरंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स लायक प्रिंटींग पोयट्री पोटरी लायक ते कित केन्ना केन्ना हांव ते वाजांचेर पेंटींग करता तें बी तें सगलें लायक म्हाका तेच करता हांव